रासायनिक उर्वरक है जो उनसे जो मिट्टी में बहुत नुकसान हो रहा है कीटनाशक हैं उनसे जो है हमारी जो है मिट्टी भी खराब हो रही है जिससे हमारी उपज है वो पूरी नहीं मिल पाती है जो भी है पैदावार है वो हल्की होती है उसमें कीटनाशक भी बहुत ज़्यादा लगते हैं और हम जितने जितनी ज़्यादा कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं उतनी ही हमें कम पैदावार मिलती है जिससे हमें हमारे स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है इसी वजह से हमें कीटनाशकों का बहुत कम से कम प्रयोग करना चाहिए मिट्टी में और जो भी रासायनिक हैं उनका भी कम से कम प्रयोग करना चाहिए क्योंकि इससे हमारे स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ता है और ये हमारी उपजाऊ मिट्टी है उसको भी खराब बना देता है